जोंनि मोन्सारगाव गामियाव माने मानसि थैब्ला जोङो गिबि गिबियाव माने जाथि खुर्माफोरखौ लेंहरनाय जायो माने दिनैनिफ्राय बेहा गैला बयबो सोरबाफोर नायस्रानो गोसो दंब्ला माने नायफैनो हागोन बेफोरखौ न'खरनि मानसिफ्रा खबर हरलायलायो बिदिनो न'खरनि सोमोन्दो गोनां थैनायजों सोमोन्दो गोनां मानसिफ्रा माने बिदि फैलायनानै जाय सोलाबो जाय सोलाबा फैलायनानै माने ज' जायो दा जोङो ओरैबायदि नेम खालामो माने जोङो मानसि गोथैखौ जोंनि सिथ्लायाव बहन्नानै जोङो जोङो माखासे नियम दङ बे सिथ्लाखौ लेरनानै बेनि सायाव जोङो मोनसे थालेर थुख्राखौ थालेर थुख्राखौ जोङो मोन जोङो हिनजावब्ला मोन स्नि खालामबाय आरो हौवाबा मोनबा खालामबाय बेबायदिनो जोङो फिसा फिसा सिनखावनानै ओरै हायाव हाखौ हा लिरनायनि सायाव बनानै जोङो माने बेखौ थुख्रा थुख्रा ओरै फारि फारि जोङो बसा माबा बनानै बिनि सायाव जोङो बे जे मानसिया थैदों बेखौ जोङो फुथुनो थाखाय जोङो औवानि जोङो बानग्रा बैसां खालामो आरो दा बे बैसांगावबो माखासे जोंना नियम दङ जोंनि गामियाव माने नेमा ओरैबायदि जोङो हिन्जावब्ला नैबे बनाय खाथिखौ बेबायदि दहाय थालेर खालामनाय बादिनो जों हिनजावबा बिदि स्नि था माबा बबाय आरो हौवाब्ला बिदिनो बाथा जोङो बनानै जोङो बेनि सायाव जोङो खाथि खाथि माबानानै हेबनानै जोङो जेन मानसिया सायावनो जेनो थानो हायो बेबायदि जोङो खालामो आरो ओमफ्राय जोङो बिनि सायाव मथामथे बेनि जों गानग्रा जोमग्रा लेब थसब बिदिनो माबाफोरखौ बनानै बिनि सायाव जोङो बेखौ फुथुनानै दोनो दा जोंना ओरैबायदि जाहैबाय जोङो थसे औवाखौनो दान्नानै बेहाय जोङो बाथि बानायबाय बानग्रा आरो बेजों जों खाथिबो बानायबाय आरो बै बिजौखौ जोङो माने हजोंहाय जे जायगायाव बेखौ फबहैगोन बा सावहैगोन बेबायदि जे जायगायाव थुनो थाखाय जोङो बिनि बिजौखौबो जों लांफानाय जायो दा जोंनि गामियाव ओरैबायदि खालामनाय जायो माने जोङो बे थैनायखौ बेहाय जोङो दिरुन्नानै बेहाय बनानै दोन्नानै फुथुनानै जोङो बे गावसोर थैनायनि न'खरनिबा जाय जायहा मानि बिथांखौ अन्नाय दं बिसोरो मानि जोबथा बिदिनो जोङो ओंखाम दौनाय खालामहरो ओंखाम दै ओंख्रि बिदिनो दौहरो दा जोङो ओरैबायदि खालामो बिथांखौ गारहैनायनि सिगां जोङो मानि बे ओंखाम दौनाय दै दौनाय बेखौ जोङो दौहरो आरो

बे जाबाय दा जोङो बिथांखौ फबहैगोन बेखौ माने लांनायाव जोङो माखासे न'खरनि सोमोन्दो गोनां गाव बे थैनायजों सोमोन्दो गोनां मानसिफ्रा माने बेखौ बानलांनांगौ आरो माने गुबुन मानसिखौ बानहोनाय जाया माने गैथ्राब्ला बिथाङा माने जाथि खुर्माफोर गैथारलाबा बिदिनो गामिनि आय आफा रायजो राजायानो बेखौ बान्नानै लोङो गोथै सालियाव दा जोंनाव ओरैबायदि नियम दङ मोन्नै नियम दङ बे बर'आवनो सोरबाबा फबो सोरबाबा सावो आरो दा आङो नैबाव फबनाय खौनो बुंनोसै फबनाय बेलायाव ओरैबायदि जायो जोङो माने हाख'रखौ जावोब्ला खोलाहा ओरै सा खोला गोलाव जावनाय जायो जे मानसिया बेसे गोलाव बेखौ आयदिया खालामनानै जों हाख'रखौ जावनाय जायो आरो दा बे सा खोला जागोन बेनिफ्राय जोङो मानसिखौ खोलाहा खर'सा खालामनानै फबनाय जायो दा फबनायनि सिगां माखासे जोंना नियम दं आरो जोंनि गामिना दा ओरैबायदि खालामो जोङो लांनानै बे हाख'रखौ जोङो बे मानसि गोथैखौ जोङो बान्नानै जोङो मानि स्निबार गिदिंग्रोगोन हाख'रखौ स्निबार गिदिंगोन ओमफ्राय स्निबार गिदिंखांनानै माने बे हाख'र खाथियावनो बे गोथैखौ दोन्नानै माने जाय जाय आरोबाव सोरबाफोर खुलुमनो गोसो दंबा खुलुम हरबाय सोरबाफोर दै दौनो बा ओंखाम दौनो गोसो दं माने बेहायबो दौनो हाबाय आरो दा दौखांनानै जोङो बेखौ फबबाय दा हाख'राव हरबाय हाख'राव हरनानै ओरैबादि फबनायनि सिगां जोंहा गामिनिफ्राय बिदिनो सासे बिदिनो सासे बुंथिगिरि बा रायफोदग्रा थाखायो बे रायफोदग्राया बुंनायबादि मानि बिथाङा दिनैनिफ्राय जोंजों गैला आरो बिथाङा माने सिर' सिथाय जोंखौ नागारना थांबाय बे हिसाबै जों बिथांनि मुङै जोङो इसोरनाव जेन जायगा मोनहैयो बेफोरबादि होन्नानै जोङो माने माखासे आर'ज खालामनाय जायो खन्दलेन्स खालामनाय जायो आरो फबनायनि सिगां दा आर'ज खालामखांनानै ओरैबायदि खालामो माने बयबो बे गोथैसालियाव थांनाय गासैबो सुबुंफ्रा माने आखायाव मुथाफा मुथाफा हा लांना हा लानानै बे गोथै हाख'राव जों गारहरो आरो ओरैबायदि गारहरनाय समाव बुङो बयबो माने नोंथाङा दिनैफ्राय जोंजों गैला जों नोंखौ गोथैसालियाव लाबोबाय माने थैजा जोङो माने जोंबो थैजासिम माने नोंथांजों सोमोन्दो गैला दिनैनिफ्राय जोङो नोंखौ गोथैसालियाव फबबाय होन्नानै हाखौ गारहरबाय बेनिफ्राय जोङो फबनानै फबनायनि सिगां सिगां जोङो आं नैबेखौ बुंदों माने फबनायनि सिगां माने हाखर जावनायनि सिगां जोङो मोन्थाम साफ्रा जावनानै दोनो बे साफ्राया साफ्राखौ जोङो खर'याव आरो उथुमायाव आरो नैबे आथिङाव गोथै हाखर फबखांनायनि उनाव जोङो बेखौ माबानानै होनानै दोन्नाय जायो आरो बेनि गोथैनि फबखांनानै बे हा माबायाव जोङो सायाव बेखौ सिन्न दोन्नाय जायो आरो ओमफ्राय आरो जोंहा मोनसे दंबाङो माने बिथांनि बे गोथै बान्नाय बिथांखौ जे बानलांदों बे बानलांनाय गनखौ जोङो मा खालामो जोङो थिंख्लि थिंख्लि लांफायो बे थिंख्लिखौ ओरै सखा बा मा होनो बेखौ जान्थि बानायनानै माने थिंख्लिखौ बे सायाव दोनो आरो दा बेबो गोदोनि नियम आं बेखौ मोजाङै फोरमायनो हाला माने थिंख्लिया मानि थाखाय दोन्नाय जादों आं बेखौ फोरमायनो हाला अब्लाबो माने आं बेखौ नुनाय हिसाबै बिदिल' बुंबाय माने बेहाय मायरं एसे होगोन ओमफ्राय बिदिनो जान्थि सायाव मा गनखौनो जान्थि बानायनानै बे सायाव थिंख्लिखौ दोनगोन आरो बेनिफ्राय बेहाय गय फाथै बावगोन बिनिफ्राय बै बाननाय बाथिखौ जोङो नैबे सा खोला ओरै गोलाव दोन्नानै ओरै सिब्सा बानायलायनानै ओरै सा खोला दोन्नानै जोङो बे बाथियाव एसे दानलाबनानै सिगाङावबो उनावबो एसे दान्लाबनानै जोङो माने खुन्दुं सोङो आरो खुंदुं सोंनानै माने होयो बे खुन्दुं आवाखौ सोङो आरो बेहाय ओरै औवाजों सिदा सिदा जों सोंबाय बिदिनो हिन्जावबा बिदिनो दहाय बुंनाय बादि स्निथा होबाय हौवाबा बा बाथा बेबायदिनो बेहाबो बिब्दि नियम दं आरो दा जोङो फबखांनानै जोङो बिदाइयाव जोङो बिदिनो आरोबाव बिथांनि मुङै हिन्जावबा दाव जो हौवाबा दावला बेखौ जोङो ओरै नेवसिनानै बे हाग्रायावनो हगारनानै गारबोयो बेनिफ्राय जों फबनानै फैनानै फैखांनानै जोङो लामा ससेयाव मा खालामो मोनसे दैमा दङब्ला दैमायाव बा मोनसे बिलोफोर दंबा बिलोयाव बा मबेबा फख्रि दङबा फख्रियाव जोङो बावहाय जोंनि देहाखौ जोङो माने दुगैनानै फोथारबोयो आरो दा बे फोथारनायावबो माखासे जोंहा नियम दङ बाहाय माने जोङो मोन्थाम ना मोनब्रै जिनिस जोङो दोनो आरो बेवहाय माने बे जाहैबाय सिखा दोनगोन मोनसे ओमफ्राय मायरं दोनगोन मोनसे ना गोरान मोनसे ओमफ्राय नार्जि बिदि दोनो आरो बेखौ जोङो माने दहाय लानानै जों खुलुम बोयो आरो दुगैखांनानै दुगैखांनानै खुलुम बोनोसै ओमफ्राय बे नार्जिखौ खुगायाव सावफ्लेनानै जाना जायो आरो माने बे नार्जि अरगारनाय होन्दों बेखौ दा बे सिखाखौ मानो दोन्दों ना गोरानखौ मानो दोन्दों मायरंखौ मानो दोन्दों बेखौ माने आं गोथौवै बिजिरनो हानाय नंला दा आं नुनायखिनिखौ बेखौ बुंबाय दा जोङो थैनायखौ जोङो मारै माबा खालामो आङो बे खिनिखौ बुंबाय दा थैखांनानै जोंना ओरैबादि मोनसे सारादु होयो दा सारादुया ओरैबायदि माने बेखौ जोङो थारिक लाया माबा लाया माने थैनानै बेसे गोबावजों सारादु होगोन जों बेखौ थि खालामनाय जाया आरो जोंनि गामियाव मानि न'खरा हानाय हायै खिन्थु थैनायनि स्नि साननि बे सिगां होनो मोना आरो सिनि साननि उनाव बा बिसिबां उनाव होयो बे होनो हागोन आरो दा सारादुआव ओरैबायदि जोंहा नियम दं गामियाव माने बेबायदिनो न'खरा रायजो राजाखौ गासिखौबो लेंबाय माने ओरैबायदि दिनै सारादु जागोन लेंबाय आरो बयबो फैबाय आरो बिदिनो गावसिनि बाहागि फोरखौबो बिदिनो लेंहरबाय दा ओरैबायदि नियम खालामो जोंना माने बे थैनाय न'खरनि सिथ्लायाव मोनसे दन होनाय जायो दन बसायो दनाव जोंनो मायरं होयो गइ जरा फाथै जरा बावो ओमफ्राय धुब खाथि सावो दा बे गइ जोङो बे दनाव माने माखासे जोंनाव ओरैबायदि फोथायनाय दङो बे बिथाङा थैबाय दाबो सोर्गोबास मोनाखै दा ओरैनो गाहार बारथों बा बै सोर्गोयाव थांनो हाथों बे फैसा थाखाजोंनो बिदि जोंनाव गोदोनि बुंबोनाय बादि भाबैनो दं आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ माने जोङो सोर्गोयाव बिथाङा लाब जाहैथोंसै होन्नानै सोर्गोबास मोन्हैथोंसै होन्नानै बेबायदिनो जोङो दनाव थैनायनि मुङै जोङो जा एसे हायो थायसे थायनै होबाय खुलुमबाय दा बिदि खालामनाय जायो आरो दा नियमआ जोंना बिदिनो माने बर'नि गामि हिसाबै माने गोथै गारनायनि गोथैनि नामैनो बिदिनो जौ दाब्खा थायसे बिदिनो होलाय लायो आरो गामियाव दा एसेबां गैला बेफोरो खिन्थु गोदोनिफ्राय जों नुबोदोंमोन दा अबेबा अबेबा गामिफ्राव बेफोरखौ गारबाय दा जोंनि गामियावबो बेफोर जौ होन्नायखौ होनाय जाला खिन्थु गोदोनि दिनाव दंमोन जोंनि आफा मोननि समावबो